یہ واقعی ذاتی ترجیحات پر منحصر ہے کچھ لوگ طبعی کتابیں پسند کرتے ہیں کیونکہ انہیں کتاب کے صفحات کی خوشبو اور لمس پسند ہیں ای بکس کی سہولت یہ ہے کہ آپ ایک ہی ڈیوائس پر بہت سی کتابیں رکھ سکتے ہیں اور انہیں کہیں بھی لے جا سکتے ہیں آڈیو بکس ان لوگوں کے لیے بہترین ہیں جو پڑھنے کے لیے وقت نہیں نکال پاتے اور سننے کو ترجیح دیتے ہیں مثلاً ڈرائیونگ کرتے وقت یا ورزش کرتے وقت ای بکس یا آڈیو بکس کو کیوں ترجیح دیتے ہیں بہت ذاتی اور انفرادی ہوتا ہے ہر فارمیٹ کے اپنے منفرد فوائد اور نقصانات ہیں جو لوگوں کی مختلف ضروریات اور ترجیحات کے مطابق ہوتے ہیں طبعی کتابیں بہت سے لوگوں کو طبعی کتابوں کے خوشبو صفحات کی لمسیت اور کتابوں کے وزن کا احساس پسند ہوتا ہے یہ ایک روایتی تجربہ ہے جو کتاب کے ساتھ جذباتی تعلق قائم کرتا ہے طبعی کتابیں خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بہتر ہوتی ہیں جو کتابوں کی کلیکشن بنانا پسند کرتے ہیں جو کتابوں جو کتابوں کو اوپر بطور تحفہ دینا چاہتے ہیں ای بکس ای بکس کے مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ انتہائی سہل اور پورٹیبل ہے آپ ایک چھوٹے سے ڈیوائس میں ہزاروں کتابیں محفوظ کر سکتے ہیں انہیں کہیں بھی لے جا سکتے ہیں ای بکس میں سرچ فنکشن بک مارکنگ اور نوٹ لینے کی سہولت ہوتی ہے جو مطالعہ کو زیادہ منظم اور کارآمد بناتے ہیں نیز یہ ماحول دوست بھی دوست بھی ہوتی ہے کیونکہ ان میں کاغذ کا استعمال نہیں ہوتا آڈیو بکس آڈیو بکس ان لوگوں کے لیے بہترین ہیں جو مصروفیت مصروف ہیں یا بصری پڑھائی میں مشکلات کا سامنا کرتے ہیں آپ آڈیو بکس کو چلتے پھرتے ورزش کرتے ہوئے یا ڈرائیونگ کرتے وقت سن سکتے ہیں یہ خاص طور پر ان کہانیوں کے لیے مفید ہوتے ہیں جو لمبی پیچیدہ ہوتی ہیں کیونکہ آڈیو فارمیٹ میں سننا آسان ہوتا ہے ان تمام فارمیٹ میں انتخاب کا انحصار آپ کی ضروریات روزمرہ کی مصروفیات اور ذاتی ترجیحات پر ہوتا ہے کچھ لوگ ان تمام فارمیٹس کو مختلف حالات میں استعمال کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی مصروفیات کے مطابق مطالعہ کر سکیں